हाँ पहले से दुनिया काफ़ी बदल रही है आज के ज़माने में काफ़ी प्रदूषण हुआ जा रहा है लोग अपने परिवार से ज़्यादा अपने मोबाइल फोन में ज़्यादा घुस रहे हैं मशीनों ने भी इंसानों इंसानों की मेहनत की जगह ले ली है